हम मूर्ती बनेनाइ अछि और मूर्ति बनबैमे बहुत तरह के चुनौती आयल अछि पहिले हम देखै छलियै जन्माष्टमीमे कृष्ण भगवान के मूर्ति सरस्वती पूजामे सरस्वतीजीके मूर्ति दुर्गापूजमे दुर्गाजी के मूर्ति हर तरह के मूर्ति कऽ बनबैत देखलहुॅं तऽ हमरा मोनमे जागल मोनमे जागल कि हमहुॅं मूर्ति बनाबी हमहुॅं सीखी हमहुॅं बहुत तरह सऽ कोशिश करी बहुत तरह सऽ बनाबी जेना हमरा भय सकत तेना तेना बनाबी एकदिन देखलहुॅं हम अपन मम्मी के सामा चकेबामे सामा बनबैत तऽ हम सोचलहुॅं ई बनैत केना अछि तऽ एक दिन हम कोशिश करलहुॅं हम मम्मी के कहलहुॅं जे माँ हमहुॅं कनीटा हमहुॅं मूर्ति बनाबी कहेन बनत एकबेर देखै छी एक बेर माटि सानी तऽ गील भय गेल फेर दोसरो बेर सानी तऽ गील भय गेल तऽ माँ सॅं पुछलहुॅं ई की होइया तऽ माटिये नहि सनऽ अबैया हमरा सॅं तऽ हमर माँ कहलक कनीटा आओर माटि ले नीक सऽ सान नीक सऽ गड्ढा टाइप बना नहि हैतै तऽ भूसा दाशय दही भूसा दय देबही तऽ और नीक सऽ बनतौ तऽ हम की करलहुॅं तऽ भूसा लेलहुॅं माटि लेलहुॅं ओकरा नीक सऽ सानलहुॅं सबकिछु करलहुॅं भूसा दै के बाद आओर ओकरा हम बनेनाइ चालू करलहुॅं बनबैत घड़ीमे कखनो आँखि टेढ़ भय जाय पहिले तऽ माटि सानलहुॅं नीक सऽ माटिके ओकर बाद जे बनेनाइ चालू केलहुॅं तऽ कखनो आँखि टेढ़ भय जाय हाथ टेढ़ भय जाय मुँह टेढ़ भय जाय हम कहलहुॅं मम्मी ई की होइया हमरा सऽ बैने नहि रहलया तऽ माँ कहलक फेर हम मम्मी हमरा नीक सऽ सिखेलक फेर हम आँखि आँखि बनेनाइ सिखलहुॅं धीरे धीरे फेर खराब भेल तऽ जे फेर सऽ सिखलहुॅं फेर तरी करलहुॅं करैत करैत दू तीन बेर पाँच छओ बेर कोशिश करलहुॅं तऽ हमर नीक सऽ बनल फेर हम ओकर हाथ बनेलहुॅं हाथ भी ओकर टेढ़ा बनि गेल तऽ नहि नीक लागैत अछि तब हम माॅं सऽ पुछलहुॅं माँ केना हैत तऽ माँ बतेलक जे एना एना करू तऽ ठीक सऽ बनि जायत फेर हम हाथ सिखलहुॅं ओकर पूरा ठीक छै धीरे धीरे हम सब खुद सिखलहुॅं आँखि सीखलहुॅं नाक सीखलहुॅं कान सीखलहुॅं धीरे धीरे मूर्ति बनेनाइ चालू करलहुॅं चालू करैत करैत हम बहुत तरह के मूर्ति बनेलहुॅं सामा चकेवामे सामा बनेलहुॅं चकेबा बनेलहुॅं लोरबिछनी बनेलहुॅं हाथी बनेलहुॅं सब तरह के बनेलहुॅं तब बनैत बनैत हम सीख गेलहुॅं